مجھے سلائی کرنا بہت مشکل لگتا ہے میں نے کبھی سلائی نہیں کی کیونکہ مجھے وہ سیکھنا ہے اور وہ ترکیب مجھے بہت زیادہ مشکل لگتی ہے کیونکہ مجھے نہیں آتی سلائی کرنی